जय झूलेलाल हा सुठो ई आहे तव्हां ॾिसण ई नथा अचो अचो त अॼु हलूं था घुमण बज़ारि खाई पी था अचूं हलो इयं

हा हा हा घुमी आयव न सुख सां सुठो थियो सुठो हा अजो अचो ॿारनि खे वठी बि हलूं था घुमाइण खावसनि जी लारी खुली आहे सुठी उते ॿारनि खे ॾा हा खावसो ॾाढा सुठा था मिलनि अॻे माना पाणी पूरी खाराईंदासीं ॿारनि खे ऐं लोचा खाराए ईंदा हुआसीं इदड़ा खाराए ईंदासीं हाणे अॼु खावसो था खाराए अचूं हां हलो हा हा हा अचो तयार थी त सभई गॾिजी ॿार असां तव्हां सभ हलूं न त पाणि थोरो ई परे आहे पोइ रिक्शा कराईंदासीं पहुची वेंदासीं न हुते ॿियो छा न तव्हां त पर हा ठीक आहे इह था कयूं तव्हां कार खणो तेसि ताईं मां बि ॿारनि खे चयाव थी त हलूं खाई था अचूं पोइ उते पाणी पूरी खादऊं जेको बि खादऊं सभु मिलंदो वधीक खावसा सुठा थई खाइण लाइ पर ॿार हा ॿार खाई आया न आरितवार जो उहो तारीफ़ था कनि ॾाढी भई दादी जाम सुठा निकिता आहिनि खावसो हिते ऐं मां ठीकु आहे हाणे हलूं था पोइ हुन सां गॾु हुते कचौरी बि मिलनि थियूं संबोसा बि ता मिलनि वड़ापाव था मिलनि दाबेली जेको बि खादई जंहिं पर मेन खावसा आहिनि खाइण लाइ हा हा सुठो सुठो अॼु इहो ई था खाई अचूं बज़ारि जो न हा पोइ अचनि न जेंट्स बि ईंदा उहा बि हलंदा अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि न आहे हुननि खे फ़ोन कयूं था पोइ असां बि तयार थियूं था त उहे बि ईंदा सभु भई तयार थी करे हलूं उते खाई था अचूं सभु पोइ चऊं था रोटी नथा कयूं राति जी खणी ॿियो छा हा हा हा त हा ॿाहिरों असांजो त नाश्तो त ॿाहिरि हूंदो ई अथनि आरितवार ॾींहं ॿधयल बाक़ी हाणे शाम जो आहे त हाणे अॼु जो पोग्राम ठायूं था त पोइ ॿार बि खाईंदा असां बि खाईंदासीं उन जे सदिके पाण ॿारनि सां गॾु सुठो ई थींदो न ॿियो हा पाण मिलण थींदो थोरी देरि ॻाल्हाईंदासीं बि वई पाणि अगली पिछली बि ॻाल्हियूं बि थींदियूं पाणि न सुठी ॻाल्हि आहे हा हाणे पाणि हा ॿार तयार थियनि था तव्हां बि तयार थियो जय झूलेलाल जय झूलेलाल